ना तेश कोन मुको विंटेज बूक बी एश कोन्न कांय ना आनी म्हाका कलेक्ट कोरपा तितू हॉशालकांय ना म्हाका रिडींग कोरपा बोरो दिसोता सो हांव बूक घेतां रीड कोता एक पाटी तितू नॉलेज आहा ती घेता मागीर हांव दोता तेशें कोन्न म्हाका कलेक्शन क्लासीक बूक विंटेज बूक तेशे को म्हाका तेशे को चोडशें हांव नॉर्मल रिडींग कोरपा बूक घेता रीड कोतां रिडींग केल्या किदें जाता टायम पास जाता नॉलेज मेयटा मायंड फ्रेश जाता तेका लागोन हांव घेता बूक एशें कोन्न कलेक्शन कोरोप तेशे को हॉबी ओ लायक बी एशे को ना